गाँव में मंदिर है दुर्गा स्थान है शिव जी का मंदिर है उस मंदिर में पूजा करने के लिए मैं जाती हूँ और स्री शिवाय नमस्तोभ्यम स्री शिवाय नमस्तोभ्यम स्री शिवाय नमस्तोभ्यम स्री शिवाय नमस्तोभ्यम करते हैं कुंद्रेश्वर महादेव की जय शंकर भगवान की जय महादेव की जय शंकर भगवान की जय और माता रानी का मंदिर में भी जाते हैं पूजा करने के लिए तो जय मैया जय मैया जय मैया माता रानी जय माता रानी जय माता रानी सब पूजा करने के लिए जाते है फिर घर में पूजा करते हैं जय माता काली जय माता भगवती जय शंकर भगवान की जय जय माता काली जय माता दुर्गा जय महादेव माता पार्वती शनि देव की जय बुद्ध भगवान की जय महादेव की जय माता पार्वती की जय जसोदा मैया कृष्ण भगवान की जय यह सब गाँव में मंदिर हैं उसके बाद ठाकुर बा स्थान है ठकुर बाड़ी वहाँ भी जाते हैं ठाकुर जी का स्तुति होता है तो उसमें भी स्तुति करके आते हैं आरती होता है तो करपूर गौरम करुनावतारम संसार सारम भुजगेंद हारम सदा वसंतम हृदाण विंदे भवम भवानी सवितम नमामि फिर जाते हैं वहाँ पूजा करने के लिए वहाँ से पूजा करके आते हे तो गंगा स्नान करके आते हैं पहले सबसे पहले गंगा अस्नान गंगा स्नान करके उसके बाद ठाकुर जी के पूजा तब शंकर जी के पूजा तब माता महारानी के पूजा करते हैं मंदिर में जाकर उसके बाद घर आते हैं तो विष्णु भगवान के घर में पूजा करते हैं उसके बाद फोटो हुआ है घर में उसको भी पूजा करते हैं उसके बाद शीतला मंदिर है बेगूसराय के पास वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर पूजा करके आते हैं फिर काली मंदिर में पूजा करते हैं फिर टेरीनाथ मंदिर में महादेव का अथि है तो उसमें पूजा करते हैं फिर दुर्गा अस्तान है मिलता है रास्ते में तो उसमें फिर पूजा करते हैं हर पूजा करके घर आते हैं तो बेगूसराय रोज नहीं जाते हैं कभी कभार जाते हैं बेगूसराय रोज़ नहीं जाते हैं यह घर में पूजा करते हैं डेरी ठकुर बाड़ी में करते हैं डेनी माता रानी के मंदिर में महादेव के मंदिर में वह डेली पूजा करके आते हैं यही सगले पूजा कर करके घर में अपन आते हैं उसके बाद अपना खाना पीना खाते हैं